हा रेडीमेड कपिड़ा त ॾाढा मिलंदा आहिनि बज़ार में मां इहा ॻाल्हि मञिया थी पर इहा ॻाल्हि आहे की रेडीमेड कपिड़नि जी असांखे सही फिटींग न मिलंदी आहे पोइ उहो कपिड़ो पाइण में असांखे थोरो घटि वणंदो आहे तंहिंजे करे हीउ असांखे लॻंदो आहे की थोरी फिटींग सुठी रहे त असां कपिड़ो वठी करे ऐं कपिड़ो सिबराइणु पसंदि कंदा आहियूं कुझु घर में पाण बि सिबंदा आहियूं ऐं असांखे ॾाढो सुठो हूंदो आहे जीअं कोई डिजाइन आहे मां ॾिठी मोबाइल में त मूंखे लॻंदो मां इहा डिजाइन पर उहा डिजाइन मूंखे रेडीमेड में त न मिलंदी की भई हुआ सेम डिटो डिज़ाइन मूंखे रेडीमेड में बिल्कुल न मिलंदी त तंहिंजे करे हिन लाइ मूंखे उहो कपिड़ो

जीअं असांजे घर जा वॾा आहिनि उन्हनि खे हीअ जीअं डिज़ाइनूं अचनि थियूं वधीक लाइ थोरा थोरा

ऐं हुननि खे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे हुन में छा फिटींग बि सुठी ईंदी आहे ऐं सभु सुठो रहंदो आहे वॾनि माण्हुनि खे छा ॾाढो सुठो लॻंदो आहे की भई सिबराए करे कपिड़ा पायूं ऐं असांखे बि पसंदि आहे की कोई डिजाइन ॾाढी सुठी आहे

सिबी सिबी करे सिबराए करे ई पायूं ऐं जीअं असां कुझु वठी ईंदा आहियूं रेडीमेड कपिड़ा उन जी फिटींग असांखे न ईंदी आहे थोरो टाइट हूंदो आहे या थोरो थोरो कसो हूंदो आहे या थोरो ढीलो हूंदो आहे त उन खे असांखे टेलर ते वञिणो ई पवंदो आहे ठाहिराइण लाइ तंहिं करे असांखे ज़्यादा से ज़्यादा लॻंदो आहे की भई कपिड़ा सिबराए करे या पाण सिबी करे ई कपिड़ा पायूं